हमरा सब जे छै से हमरा एहिठमन दुर्गा पूजा इन्द्र पूजा गणेश पूजा जे मूर्ति बनै छै एहिसँ हमसब बहुत प्रभावित भेल छी आओर ई सब हमर कलाकारीके जगोने छथि हमरा एहिठमन मिथिला पेन्टिंग होइ छै हमरा एहिठमन सिक्की मौनीके काज होइ छै जाहिसँ हमसब बहुत प्रभावित होइ छी ओ कलाकारी देखके हमरा सबके एटोमेटिक कला जागि जे उठैया जे हमसब ओकरा प्रभाव ओहिसँ प्रभावित होइ छी आओर हमसब अपन अपन ओहि कलाकारीके मानि लिअ देखके अपन कलाकारी सेहो उजागर करै छी हमरा एहिठमन जे छै से जेना माइशनि लियऽ जे बहुत तरहक पूजाके आयोजन कयल जाइ छै ओहिमे जे मूर्ति बनै छै ओ बहुत प्रभावित करै छै आओर प्रो माने प्रोग्राम होइ छै जे कोनो ओहि सऽ सेहो प्रभावित होइ छै हमसब कलाकारी के देखै छियैन नाच तमाशा मे देखै छियैन जे कलाकार सब अपन अपन